थारैनो जामुंजों सोमोनदो थानाय गोदो गोदायनिफ्रानो सोलिबोनाय जा खायसे जोंहा जामुं दङ जाय जामुंफोरखौ जोङो माखासे फोरबोफोराव जाबोनाय जायो जेरैहाय बैसागो बोथोराव बेबायदिनो गामिनि सुबुंफोरा लोगो ज' जालायनानै बा न'खर गुमाफोरा ज' जालायनानै बेबायदिनो बिनि न'खर बैनि न'खर थांलायनानै खाना जालायनाय आरो बेनि अनगायैबो बैसागोनि जोबथा सानाव बेबायदिनो माखासे सुबुंफोरा एबा ओनसोलनि मानसिफोरा खायसे गोखा गोखै बायदिसिना बुथुमनानै बेफोरखौ जोबथा सानखालि संनानै जायो आरो बे संनानै जानायनिफ्राय जोंहा गोदो गोदायनिफ्राय फोथायबोनाय बायदिब्ला जों बेफोरखौ जायोब्ला बे बोथोराव बैसागो बोथोराव बेफोरखौ जायोब्ला जोंनि जि बेमार आजार बे बेमार आजारनिफ्राय जोङो रैखा मोननो हायो आरो बेबायदि साननानैनो गोदो गोदायनिफ्राय बेबायदि फोथायनाया दं बेनिफ्राय मागो दमासिफोरावबो जोङो बेबायदिनो रंजानाय फोरबो हिसाबै जोङो माखासे जाग्रा मुवाफोर जाफैयो बा खाना खुना जाबोयो बेबायदि जाबोनायाव जोंनि बे जानायजों लोगोसे जोंनि न'खरनि आरो समाजनि गेजेराव जोङो अनलायनाय बेबायदि मोजां सोमोनदो जों गायसननो हायो आरो बेनिखायनो जानो हागौ बेबायदि फोरबोफोराव जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरा ज' जालायनानै बेबायदि फोरबो बा मागो बा बैसागो बोथोराव बेबायदि खाना जालायो एबा ज' ज' लेंलायनानै बैनि न'खराव बै जाहैलायो आरो बेबायदि जानायनिफ्राय जोंनि गेजेराव जि गियाथिनि सोमोनदो बेजोंहायबो गामियाव जि खौसे जानानै थानांगौ बेखौ जोङो बे जानाय ज' ज' जालायनायनि गेजेरजों जोङो मोननो हायो मानोना मोनसे जोङो समाजाव मोनसे गामियाव जोङो मोनसे समाज दानानै थायो आरो बे समाजाव गोबां गियाथि बा न'खरफोर थायो आरो बे गियाथिनि गेजेराव जोङो अनलायनानै थाब्लासो जोंनि गामि जोंनि जि ओनसोल जोंनि समाजा मोजाङै गोजोनै थांनानै थानो एबा रंजा खुसियै बेजों बे मुगैलायनाय गैयालासे जोङो थांनानै थानो हायो ओंखायनो बेबायदि बोथोर लायै बोथोर बेबायदि जानाय एबा जाबोनाया जोंनि थाखाय बे जोंनि समाजनि थाखाय मोनसे गोनांथार हाबा होननानै आङो सानो